दाखालि बावैसो मोनसे मबाइल बायदोंमोन बेयो सेमसुं मबाइला नायनायाव मोजांमोन नाथाय बेयो गेम गेलेनो थाखाय मोजां नङामोन मानो लेग जाला जोबोमोन बेयो आरो केमेरायाबो ब्लार नुला जोबो मोजां नङा आरो एसे एसेयावनो बेटारि जोबो गोबाव सम लास्टिं जाया आरो सार्ज होबाबो गोबावजोंसो हाबो मोजाङै जाया आरो जोबोरैनो गुदुं जायो दसे इउज खालामबानो